आज के क्षेत्र में महिलाओं को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिसमें घर के काम काज से ले कर बाहर के काम में भी महिलाएँ ध्यान देतीं आगे आ रहीं हैं उसमें वो जैसे घर का काम सारा काम करने के बाद बाहर की जॉब वग़ैरह और कुछ घर पर भी सिलाई बुनाई कर के अपना जीवनयापन करती हैं शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएँ अग्रसर हो रहीं हैं और हर क्षेत्र में समान अधिकार अधिकार पाने पा रहीं हैं महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में भी समान अधिकार का माहौल चल रहा है और महिलाओं की आज के समा समय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है जो बराबर क़दम से क़दम मिला कर चल रहीं हैं